पहिलुका खेती बाड़ीमे हम कुदालके हलके खुरपीके बहुत सारा बहुत सारा छोटा छोटा समानक यूज करैत रहियै उपज करबै लेल ओहिसँ आ उपरसँ खादके गोबरके अगर पेड़ पौधाक पत्ता गिर गेल तऽ ओहिसँ जीवाश्म बनैत रहै जाहिसॅं खेतमे उपज होइत रहै लेकिन ओते नीक मात्रामे नहि होइत रहै लेकिन आबके समयमे चाहै झारब फटकब बोयब कोनो भी काज रहय ओ सभटा मशीनके द्वारा होइ छै यहाँ तक आब पैकेटो बनायब पहीने हाथ सँ हुआ करैत रहै तऽ अखन हमर मशीन सँ ओ काज होइ छै तब ई सभ सभ बहुत बहुत जादा प्रभाब परलै हँ आओरो पैकेजिंग सीलिंग सभ किछुमे इफेक्ट पड़लै हँ